अभी हम आर्डर कयने रही अपन आईडीसँ ओ आईडीमे जे भी फूड हमर आर्डर रहऽ ओ देखि करिके आर हमरा ई बताउ कि ओकर पेमेन्ट भए गेलै आ कि नहि